हाँ जी मैम बोलिए नमस्कार मैम ठीक हैं आप बताओ

अ हाँ जी हाँ हाँ जी ये तो हमारा काम ही है हाँ जी हाँ जी अच्छा तो आप हाँ हाँ मैम सारे विषय हमारे यहाँ पढ़ाएँ जाते हैं सारी सुविधा फ्री ऑफ़ कॉस्ट नहीं नहीं हाँ अच्छा अच्छा तो मैम सारी सु सुविधा उनको मिल जाएँगी हमारे यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई उनको चीज लेकर नहीं आनी पड़ेगी सब कुछ मिलेगा बुक्स पेंसिल सब लंच भी उनको वहाँ पर ही खाने के लिए मिलेगा सब कुछ मिलेगा टाइम टू टाइम

हाँ हाँ हाँ आप भेज देना उनको गाँधीनगर में है हमारा विद्यालय तो हाँ जी गाँधीनगर में ये बी बारह में है हाँ हाँ बी बारह में है मेरा मेरा विद्यालय

हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही है हाँ जी हाँ आ आप देख लेना दस बजे से दो बजे तक हम पढ़ाते हैं सही सही बात है मैम हाँ जी हाँ जी सही सही बात है मैम हाँ जी ठीक है आप भेज देना उनको ओके हाँ जी हाँ जी अ ठीक है ठीक है मैम